ॿावीह ऑक्टोबर उणिवीह सौ छहासी उणिवीह जूलाई उणिवीह सौ पंजासी टीह सितम्बर ब॒ हज़ार एकवीह पंद्रहं अगस्ट उणिवीह सौ वीह सत्रहं अप्रेल उणिवीह सौ चोहतरि